अज्ज दी जेह्ड़ी टेक्नोलोजी ऐ ओह् बड़ी अच्छी ऐ ते टेक्नोलोजी दा बैसे से लोकें गी फायदा बी होआ करदा ऐ ते जेह्ड़ा साहढ़ा देश ऐ एह् टेक्नोलोजी कन्नै गै अग्गै बधा करदा ऐ ते इक टेक्नोलेजी जेह्ड़ी ऐ बड़ी जरूरी ऐ अज्ज कल्ल जिन्ने बी कम्म होआ दे सारे टेक्नोलोजी दी बजह कन्नै होआ दे जेह्ड़ा इक दिन दा कम्म होंदा ऐ ओह् दस्स मैंट च होआ करदा ऐ अज्ज ते एह् सारी जेह्ड़ी टेकनोलोजी दी गै देन ऐ ते टेकनोलोजी साढ़े लोकें आस्तै साढ़ै देश आस्तै बड़ी गै जरूरी ऐ ते मीं इ'यै आखना चाह्न्नां कि सारे लोकें गी टेकनोलोजी दा ज्यादा शा ज्यादा इस्तेमाल करो ते टेकनोलोजी जेह्ड़ी एक्क बड़ी अच्छी चीज ऐ एहदे पर विश्वास करो इसी इस्तेमाल करो कोई बी कम्म ऐ टेकनोलोजी दी हैल्प लेइयै ते ओह्दी देया कन्नै कम्म जेह्ड़ा साहढ़ा आसान होई जाह्ग ते अस जल्दी करी ओड़गे ते इटयै गल्ल ऐ के टेकनोलोजी गी ज्यादा शा ज्यादा यूज करना चाहिदा ते होरनें अपने लोकें कन्ने बी शेयर करनी चाहिदी एह् टेकनोलोजी ते टेकनोलोजी दी बजह कन्नै अज्ज अस अपने घर बैठे देन ते दुए देशें बिच्च बी गल्ल करी सकदे न जेह्ड़े मोबाइल फोन साढ़े चले देन एह् भी इक टेकनोलोजी दी गै देन ऐ एह् बी इक टेकनोलोजी एहदे जरियै गै अस केइयें देशें कन्नै गल्ल करी सकदे अपना घरै दा बंदा कोई बाह्र ऐ नुआढ़े कन्ने अस गल्ल करी सकदे जिन्नी बी दूर होग उत्थै अस फोना परा वीडियो कॉल करी सकदे न आडियो कॉल करी सकदे न फेस टू फेस बंदे गी अस दिक्खी सकदे न अस फोना पर ते एह् टेक्नोलोजी दी बड़ी अच्छी देन ऐ ते बड़ी गै अच्छी गल्ल ऐ टेक्नोलोजी दी